میرے خیال میں جو خبروں کا دور چل رہا ہے اس میں آدھا سے زیادہ جھوٹی خبر پھیلائی جاتی ہے اس لیے کہ یو ٹوب پر جو خبر آتی ہے وہ آدھا سے زیادہ جھوٹی ہوتی ہے پہلے کی دور میں ریڈیوم ریڈیم تھا جو کہ اچھی نیوز دیتی تھی اور صحیح نیوج بتاتی تھی آپ کے زمانے میں جو شوشل میڈیا جو چل گئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ جھوٹی خبر پھیلاتی ہے تاکہ لوگوں کو پریشان کرتی ہے پہلے کی دور میں جو نیوج آتی تھی وہ صحیح آتی تھی اخبار بھی جو آتی تھی وہ صحیح آتی تھی آج کی دور میں ویسا نہیں رہا اس لیے کہ موائل کا زمانہ آ گیا لوگوں یو ٹوب پر زیادہ دھیان دیتے ہیں اور اس میں جو اچھی یا خراب نیوج ہوتی ہے وہ بھی ایک پرسنٹ اچھی نیوج ہوتی ہے باقی ننانوے پرسنٹ خراب نیوج دیتی ہے اس نیوج سن کر لوگوں کو بہت سی تکلیفیں ہوتی ہے نیوج وہ ہو جو اچھی طرح سے سمجھی جائے اور آج کی دور میں ریڈیم کا زمانہ نہیں رہا موبائل کے ذریعے لوگ کچھ نیوز سنتے ہیں ٹی وی پر بھی جو نیوج آتی ہے کوئی کوئی چینل بہت سی جھوٹے خبر پھیلاتی ہے اب کوئی کوئی چینل ایک ایسی ہوتی ہے جو کہ سٹیک نیوج دیتی ہے